हैलो कहाँ से बोल रहे हो सर इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस ना हाँ तो सर मुझे बे बीमा करवाना था अपना हेल्थ इंश्योरेंस हाँ तो सर क्या अमाउंट वग़ैरह रहता है और कितने लाख तक का रहता है विद फ़ैमली अच्छा पूरी फ़ैमली के लिए

अच्छा कितने में रहेगा सर यह साढ़े पाँच हज़ार में कितने का नहीं इसमें कितने लाख तक का रहता है अच्छा अच्छा और इससे ऊपर किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते है ना फिर जी सर जी हेल्थ इंश्योरेंस का बोल रहा हूँ सर हाँ उसी की बात कर रहा था एक साल के लिए रहता होगा अच्छा दस हज़ार का जैसे अपन ने एक साल के लिए इंस्टॉलमेंट दस हज़ार रुपये जमा किए तो उसमें कितने लाख तक का हो जाएगा सर दस हज़अर पर पाँच लाख का है ना अच्छा अच्छा अच्छा एक सौ या कुछ भी हाँ अब जो भी हो जाए तो मैं फ़ोर्म भर दूँ

अच्छा ठीक है सर ओके सर धन्यवाद सर जी सर थैंक्स